جی میں نے ابھی تک کسی آرٹ کی نمائش یا ایکسپو کا دورہ نہیں کیا ہے کیونکہ ہمارا شہر ابھی ان معاملات میں اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے ہمارے شہر والوں کو ابھی بھی لگتا ہے کہ آرٹ اور کرافٹ کے متعلق ہندوستان میں ان چیزوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس لیے ان چیزوں کو زیادہ بڑھاوا دینے کی کوشش نہیں کرتے اگر مجھے کبھی ایکسپو میں جانے کا موقع ملا تو میں ضرور جاؤں گا کیونکہ مجھے آرٹ اور کرافٹ سے بہت محبت ہے میں ان چیزوں کو ایک دفعہ ضرور دیکھنا چاہوں گا